खेती बारी के सुधार में पहले पानी का होना बहुत ज़रूरी है नहर सिंचाई कैसे नहर के लिए सिंचाई का नहर का होना बहुत ज़रूरी है सिंचाई के लिए जो पानी आ रहा है बढ़ियाँ से उन किसानों को वो जो पाइप वगैरह है पुल ओ पुलिया वगैरह है कुलावा वगैरह है होना चाहिए तभी बढ़ियाँ सिंचाई हो पाती है अब हमारे यहाँ जो नहर है सो टूटी फूटी है मगर उसकी उसका मरम्मत होता है बराबर सब जगहों कुलावा वगैरह लगा है इसलिए और जो है यहाँ हम लोगों के ग्राम गाँव के बगल में बहुत बड़ा बाँध है उससे नहर का पानी आता है टूट वगैरह भी जाता है कभी कभी मगर उसकी मरम्मत होती रहती है इसीलिए यहाँ पे हमारे जो यहाँ के जे ई वगैरह हैं इंजीनियर वगैरह है बराबर दौरा करते हैं इसलिए कि पानी किसानों को बढ़ियाँ से मिल जाए और कोई दिक्कत नहीं होती है उसके अलावा जब नहर नहीं चलती तो बोरिंग वगैरह है उसे भी आपको खेत में पानी दिया जाता है और यहाँ का जो भी मतलब कि खेती बारी का काम है बहुत बढ़ियाँ से होता है पानी की कभी कमी नहीं होती थोड़ा बहुत दिक्कत होती है तो भी काम चल जाता है और इन दोनों सीजन में धान की मेन सीजन है धान में पानी बहुत लगता है मगर वहाँ भी पानी मिलता है बढ़ियाँ कोई दिक्कत नहीं है और सब लोग लगे रहते हैं जब सीजन आता है उसके बाद गेहूँ का जो फसल होता है उसमें भी दो पानी तीन पानी नहर देती है और उसके अलावा लोग अपने वाले से जो बोरिंग वगैरह है उसे भी पानी चलाते हैं बराबर और उसके बाद दवा वगैरह देते हैं खेती बाड़ी के लिए दवा और पानी उसका भी बहुत बढ़ियाँ व्यवस्था है छिड़काव कराइए दवा का इसलिए जो भी इसमें किटाणु वगैरा है उसमें जो भी है मतलब कि जो भी घास ओस जो भी उगता है उसमें वो भी उधर नष्ट हो जाता है और धान का भी उसी तरीके से होता है गोहूँ का भी उसी तरीके होता है उसके अलावा सब्जी वगैरह भी हम लोग लगाते हैं उसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है पानी के लिए जब पानी सब्जी में तो मिल जाता है और नहर से भी मिल जाता है नहर के सिंचाई का सिंचाई वाला जो नाली वगैरह है उसके लिए मरम्मत होती रहती है लोग जो हमारे यहाँ के हैं जे ई हैं प्रधान वगैरह हैं उसको दिखवाते हैं भाई कि कहीं टूटा फूटा है उसको बनवाते हैं इससे पानी का काम सही चलता है पानी आ रहा है बढ़ियाँ कोई दिक्कत नहीं होती पानी से औ पानी मिल जा रहा है इसलिए पानी की परेशानी तो यहाँ नहीं हो पाती वैसे थोड़ा बहुत कभी कभी को दिक्कत होती है तो कुछ अपने बोरिंग वगैरह से भी ये लोग चलाते हैं इसीलिए पानी से खेती बारी का जो भी जब भी ज़रूरत पड़ती है जो भी ज़रूरत पड़ती है वो मिल जाता है उनको खेती बढ़ियाँ होती है पानी के लिए जो कुछ खेतों में जहाँ निकासी नहीं है वहाँ निकासी के लिए अलग से वहाँ नल वगैरा लग जाए जोकि जो गले ना पचे ना कुछ नुकसानी ना होए पावै इसलिए कुछ यहाँ सरकारी व्यवस्था तरफ़ से कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत होती है नहीं तो कुल मिला के वगैरा सही है और पानी तो दोनों सीजन में मिल ही जा रहा है बढ़ियाँ से हो रहा है और सब ठीक है